जी हाँ राजस्थान में व्यापार अपने संचालन और उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करते हैं जिस तरीके से एक राजस्थान में जयपुर ज़िला है उसमें बहुत बड़ा सेंट्रल हब बना दिया है सेंट्रल हब में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा हब बना दिया उसमें लोग विभिन्न तरीके की चीज़ों को देखकर आकर्षित होते हैं फास्ट ग्रोथ बना दिया है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी गुणवत्ता का सामान मिलता है और उससे लोग उत्पादों को बेहतर समझते हैं और प्रौद्योगिकी का भी इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है